हिन्दू धर्म में पूजा पाठ का बहुत विशेष महत्व बताया गया है जैसे कि हिंदू में अगर हम पूजा की हम अगर बात करें तो पूजा सुबह और शाम दोनों समय की जाती है और दोनों ही पूजा का अपना अलग अलग महत्व और फल होता है तो जो हमारे यहाँ पर जो सांस्कृतिक जो पूजा है वहाँ दोपहर में पूजा करना दोष माना जाता है सुबह की और जो शाम की पूजा होती है उसे शुद्ध माना जाता है आमतौर पर जो लोग होते हैं वो सुबह जल्दी उठकर और नहा धो कर सभी चीज़ों से मुक्त हो कर पूजा पाठ करते हैं और वहीं जब बात शाम की पूजा की होती है तब उसके नियम और फल अलग होते हैं मतलब ऐसा माना जाता है कि यदि अगर व्यक्ति सुबह की सात संध्याकाल में पूजा करता है तो उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है वहीं अगर संध्याकाल की पूजा की नियमों का पालन करते हुए यदि अगर आप ईश्वर का ध्यान करते हैं और घर की सुख समृद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है तो दोपहर के समय भगवान की पूजा नहीं की जाती क्योंकि कहते हैं भगवान उस वक्त सो जाते हैं और उस वक़्त जो है आपकी पूजा सफल नहीं होती तो यह कुछ नियम हैं जिनका मैं भी पालन करती हूँ